आंनि आंनि जिउनि आङो आङो बुंनो सानो आं गोदो जोंनाथ' नखरा मोजांखामोन मोजाङालाय माने आङो लेखा फरायनानै थाबाय नालाय नखराव बिदिनो मावनानै दांनानै माइ गायनानै एरिनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै मावनानै दांनानै जायो जोंहा बिदा फंबायाबो साबाखा जोंना बिदा बिदा दङ आरो फंबाय साब्रै गासै जों साबाखा आर फंबायफोर दङ दा बिदाफोरा माखासे हिनजाव लाबाय हिनजाव लानानै जुदा जाबाय आर फंबायाबो सासे हिनजाव लाबाय जुदा लाबाय आं दा बिदा फंबाय सानै दंबावो फंबायफोर सानै दंबावो नालाय बिमा रान्दि बे फंबायफोरजोंनो आं जाफानानै दङ आरो माइ बिदिनो दैलां बोथोराव माइ गायो माइ गायो आरो ओंखाम ओंख्रि सङो बिदिनो बिमा रान्दिखौ बुरिबाय नालाय बेहाबो मावनो दांनो हाया आंनो मावनानै दांनानै गासिखौबो जाहो जोबो जाहो जोबनाय जायो सिथला सिबनाय नखरनि खामानिखौथ' गासिबो मानसिफोरा मिन्थिजोबखायो नालाय नखरनि खामानि मावनानै जायो समाव जि दायो समाव बिदिनो बिबार बागानफोर फोसाबो बेफोरबायदि आरो समाव आं माइ गायहैयो अमा दाउ बोरमा लायो आङो बैसो जानानै थाबाय जेनबा बिदा फंबायफोरा फिसियो बा फंबायफोरजों आङो जाफानोसै आरो जुदि आंनि फंबाय आंनि बिमाफोरा रावबो आंखौ फिसिया फिसिया दोना होननानै बुङोबा आङो हारसिङै बाबो जानांगोन जानांगौ जायो आरो जोंहा हेल्प सेल्प ग्रुपबो दङ' बे हेल्प सेल्प ग्रुपाव माइ गायो माइ गायनो जुजिदों बे माइ गायनायावबो आङो टाइम मथे मिलाय होनानै खस्थ'खौ सहायनानै ओंखारफानांगोन गायफानांगोन फुफानांगोन टाइम मथे ओंखाम ओंख्रि संफैनांगोन बेफोरबायदि अनेकथा खामानि मावनानै आङो थायो दा बर्तमान बेनिखायनो आंनि बुंनाय रावा एसेनोसै एसेनोसै आं एसेयावनो फोजोब्बाय